अंजी नमस्ते नमस्ते कोई निं आई जाओ तुस बड़ी वैरायटी ऐ साढ़े कोल भी नेईं नेईं तुस आई जाओ डिस्काऊंट देई ओड़गे तुसेंगी ऐसी कोई गल्ल निं ऐ तुसें पैह्लें बी आं तुस पैह्लें बी साढ़े कोला कपड़े लैंदे रेह् रेगूलर कस्टमर ओ कोई निं कोई निं तुस आई जाओ आओ आई जाओ आई जाओ तुस लेई जाओ अपने सारे घरें आह्ले ई कोई निं डिस्काऊंट देई ओड़गे तुसेंगी ना ना असें सारें दे रक्खे दे जनानियें दे बंदें दे बच्चें दे निक्के बच्चें दे

ना ना असें साड़ियां बी रक्खी दियां लैहंगा बी रक्खे दा होर टेंशन निं लैओ पेंट कोट नेईं नेईं दिक्खो आं भ्रा दा ब्याह् कदें कुदै आंदा ते कदें कुदै कोई जिद्द करदा ते इक्क बारी खर्चे दा होऐ ते इक्क बारी तुसें कपड़े लैनै ते फिर तुसें उऐ पामदे रौह्ना आई जाओ फिर गरीब दी सेल होई जाओ कोई गल्ल निं तुस अपने गै रैगुलर कस्टमर ओ थोह्ड़ा डिस्काऊंट देई ओड़गे तुसें गी अस ऐसी कोई गल्ल निं ऐ नेईं नेईं इन्ने मैहंगे कपड़े निं दिंदे तुस रैगुलर कस्टमर ओ थाह्नू अस स्हाबै स्हाबै दा गै रेट लागे आओ ते स्हेई कोई निं कोई निं बड़ा बजाजी ऐ साढ़े कोल तुस आओ ते स्हेई ठीक ऐ ठीक ऐ आई जाओ फिर तुस स्हेई ठीक